दिक्खो जी ब्रश पेंटिंग ते नाईफ पेंटिंग ते कियां करदे नै उसी ऐक्सपलेन करो ते दिक्खो पैह्लैं चलो चलो गल्ल करने आं नाईफ पेंटिंग पैह्लैं ते इक तक सैट आंदा ऐ इयां होंदे नै चाकू आंह्गर होंदे नै नोकीले होंदे चाकू आंह्गर एह् आंदे नै नोरली कंपनी दे ठीक ऐ होर बी कंपनी देआंदे होनें बट में कीते इस्तेमाल ते ओह् नोली कंपनी दे आंदे पंज दा सैट होदा ऐ ते अग्गों बड़े नोकिले होंदे ऐं एह् कियां करदे करना पेंटिग जिसी आखदे नै पेंटिंग चाकू ठीक ऐ नी इसी आखदे पेंटिंग चाकू गी चाकू कन्नै पेंटिंग करनें अज्ज कल दे नमें उपकरन आए दे नै पेंटिंग करनें दे इक अग्गैं बलेट होंदा अग्गैं स्टील दा लचीला बलेट होंदा ऐ की कियां असैं रंग सुट्टना कैनवस दे उप्पर ते इस चाकू कन्नै असैं उसी शेप देनीं केह् असैं बनाना ऐ सिद्धे कैनवस पर इस्तेमाल होंदे नै एह् नी पैन ऐ कि पैह्लैं असैं ड्रा करना ऐ ना सिध्दा रंग सुट्टना ऐ ते कैनवस पर सिध्दे नाईफ दे कन्नै असैं उसी पेटिंग गी नमीं देनी ऐ शेप भला कियां बनानी ऐ ते एह् नाईफ पैह्ली बार बनाई ऐ नाईफ बनाई ऐ पेंटिंग में कदैं सोचां कदैं पेंटिंग कन्नै बनानेआं पेंटिंग बाद च सर नै दस्सेआ एह् सैट आंदा ऐ तुसैं खरीदना ऐ ते कल असैं करनी ऐ नाईफ पेंटिंग पैह्लैं जिसलै सुनेंआं ते बड़ा हरान होया कि चाकू कन्नै कियां पेंटिंग करनीं के पता नी कियां करनी ऐं ब्रश नी यूज़ होंना ते पैंसल नी यूज़ होनी ते कियां यूज़ होनी ऐ ते दिक्खो एह् इक तकनीक ऐ ते बिना तकनीक दे एह् कम्म नेंई होई सकदा इनें आखदे पेंटिंग नाईफ और फलैट नाईफ क्योंकि अग्गैं थोह्ड़े जे फलैट होंदे ते फलैटनाईफ आखदे जिन्दा अस अज्ज कल दे कलाकार इनेंगी इस्तेमाल करा दे ऐ मेरे हिसाब कन्नै ते चाकू आह्ली पेंटिंग आक्खी लैओ चाकू कन्नै बनानी ऐ लेकिन जेह्ड़ा स्हेई नाम एह्दा नाईफ पेंटिंगस ऐ ते हून गै शुरु होई ऐ पैह्लैं दो ज्हार बीह् च शुरु होई ऐ पैह्लैं एह् नेंई होंदी ही दिक्खो नाईफ सुनियै तुसेंगी समझ आई जंदा गी केह् ऐ एह् इक शुरी ऐ जां चाकू ऐ ते ओह्दे कन्नैं असैं पेंटिंग करनीं ऐ ते जदूं में बनाई ही चाकू पेंटिंग ओह् नाईफ पेंटिंग जदूं बनाई ही सन फ्लावर बनाया हा पेंटिंग पर अपनें कैनबस पर ते उसी बनानें गी टाईम ते बड़ा लग्गेआ पैह्लैं पैह्लैं ते समझ नी आया कि करनां केह् ऐ जिसलै साह्नू सर नै दस्सेआ कि इयां करनां ऐ फिर समझ आया भाई अच्छा साह्नू एह् इसी आखदे नै नाईफ पेंटिंग दुई दिक्खो कि पुच्छे दा ऐ ब्रळ पेंटिंग ब्रश पेंटिंग ते सुनियैं समझ आई जंदा एह् ब्रश कन्नैं बनानी ऐ पैह्लैं ते सब तो पैह्लैं अस ब्रश लैन्नें आं केह्ड़ी कंपनी दे कैमलन कंपनी दे एह् बक्खरे बक्खरे नंबरें दे ब्रश आंदे नै दो नंबर त्रै नंबरचार नंबर अट्ठ नंबर जेह्ड़ा नंबर जिन्ना बड्डा होग ओह् ब्रश उन्ना गै मुट्टा होंदा ऐ ओह् पतला नी होंदा इक नंबर ब्रश आंदा ओह् पतला होंदा ते दो नंबर दा मुट्टा जियां नंबर बधदे जांगन ते ब्रश मुट्टे होंदे जाने ते जिसलै अस कोई लैडस्केप बनानें आं ते अस आसमान बनाने आं ओह् आसमान बास्तै साह्नू मुट्टा ब्रश चाही दा ते अस सत्त नंबर जां अट्ठ नंबर लैन्नें आसमान साढ़ा जल्दी जल्दी होई जा लेकिन अगर अस ओह्दे बिच्च कोई जानबर बनान्ने आं लैड़स्केप बिच्च ओह् चरा दा ऐ घा खादा ऐ ओह्दे लेई साह्नू निक्के नंबर आह्ला बर्श चाही दा क्योंकि बड्डे कन्नै ते बनना नी ओह् बड्डे कन्नै बनेआ तां ओह् सिर्फ दुम्ब जन बननी बाकी किश बनना नी असैं ओह्दी अक्खां बी दस्सनियां लत्ता बी दस्सनियां तो ओह् साह्नू कोई पतला बर्श चाही दा कोई मुट्टा चाही दा अन्डर लाईन देनी ऐ उस्सै हिसाव कन्नै अस अपने बर्श खरीदनें आं दिक्खो पेंटिंग जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् सस्ता ते अज्ज कल रेह् दा नी ऐ इक इक ब्रश बी लैनां होऐ इन्नां इन्ना मैंह्गा दो दो सौ दा बड़ा ई मैंह्गा हून तुस नाईफ पेंटिंग आक्खा दे एह्दा सैट्ट जिसलै में लेआ हा नाईफ पेंटिंग दा ओह् आया हा मेरा कोई चार सौ रपे दा ते कोई बी अज्ज तुस कैनवस लैओ फिर करो फिर इस बिच्च रंग बी मता लगदा नाईफ पेंटिंग बिच्च ते रंग मता लगदा ऐ कि के नाइफ कन्नै अस कि के नाईफ कन्नै सारा उसी स्कैटर करना उसी अग्गैं पिच्छें करियै शेप देनीं ऐं उसी फुल्ल दी शेप देनीं ऐ फुल्ल बना नें आं ते ओह्दे बिच्च रंग साढ़ा जेह्ड़ा ऐ कि के ओह्दे कन्नैं असैं दस्सनां ऐ कियां पूरा लाई लैओ ओह् बी इयां थ्रीडी इफैक्ट आंदा ऐ जेह्ड़ा नाईफ पेंटिंग च थ्री डी इफैक्ट आंदा ऐ इयां ब्रश आह्ली पेंटिंग च थोह्ड़ा घट्ट लगदा ऐ कि के बर्श कन्नै फैलाना ओह् ते ओह् जिसलै दिक्खो अस पेंटिंग बनानें आं अस दमाक च सोचनें असें केह् बनाना केह् बनाचै जां फुल्ल बनाचै जां नैचुर्ल कोई बी नैचुर्ल सीन बनाचै नैचुर्ल सीन होईया मतलव अस जित्थें बैठे दे आं साढ़े अग्गैं पिच्छें केह् ऐ ओह् असैं ड्रा करनां ऐ जियां जियां ओह् बने दा ऐ उस हिसाव कन्नैं असैं उसी अपनें कैनबस बिच्च उतारी लैना ऐ तां ओह् अस इक्को बर्श लैन्नें बर्श पैह्लैं खरीदनें कैमलीन दे उस हिसाब कन्नैं दिक्खनें अक केह्ड़ी केह्ड़ी पेंटिंग बनाई ऐ असैं पैंसल कन्नै हून साह्नू केह्ड़े केह्ड़े नंबर दे ब्रश चाही दे फिर एस ओह् उस च रंग भरनें आं ते एह्यो हिसाब ऐ जेह्ड़ी बर्श पेंटिंग आसान ऐ नाईफ पेंटिंग कोला दा नाईफ पेंटिंग ते माडर्न टैकनीक आई गेई हून दो ज्हार बीह् च शुरु होई ऐ पैह्लैं ओह् ऐनी ऐही पैह्लैं कदैं असैं ओह्दा नांऽ बी नी कुनें दा हा ते हून दिक्खो जेह्ड़ा अच्छा ब्रैंड़ ऐ तुसें ब्रश लैना ऐ तां कैमलीन दे होर कोई है नी कैमलीन बैस्ट कंपनी ऐ अज्ज कल डाम्स बी आई गेदी ऐ ते चलो स्टार्टिंग दी असेंगी आदत ऐ कैमलीन दे गै लैनें ते जेह्ड़ा दूआ ऐ नाईफ पेटिंग एह् ते सब तों अच्छा स्हानू लग्गेआ भाई नोल्ली नोल्ली कंपनी दे अच्छे ने तो फिर अऊं जेह्की पेंटिंगां बनानी लेकिन पेंटिंग नाईफ पेंटिंग कन्नै बनदी ना ओह् बड़ी गै शैल लगदी ऐ ओह् दूरा दा लगदा पता नी केह् बनाए दा ऐ कियां बनाए दा ऐ ब्रश कन्नै ते बने दा नी ऐ लोग पैह्लैं जिसलै दिखदे न उस पेंटिंग गी सोचदे है केह् ऐ केह्दै कन्नै बनाए दा ऐ जिनेंगी ते पता ऐ ओह् ते ठीक ऐ जिनेंगी नेंई पता ओह् ते सोचदे गै रौंह्दे बनाए ते बनाई केह्दे नै ते उऐ जिसलै अस दिक्खनें अस लान्नें तां जिसलै तुसें कोई पुछदे ना एह् पेंटिंग कुन्नें बनाई पैह्लैं ते में आखनीं में बनाई ऐ ओह् आखदे बड़ी शैल बनाई ऐ कुत्थूं बनाई कियां बनाई तो फिर अस फिर सनानें चाकुएं कन्नै बनाई गेदी ऐ ते जेह्ड़ी हून नमीं आई ऐ पैह्लैं नेंई होंदी ही हून जेह्ड़ी अस पैह्लैं पेंटिंगा सिखदे हे ओह् चीज़ होंदी नी ऐही हून हून अज्ज एह् सिक्खियै पैह्लैं उत्थें बनाई जंदी ही में सिक्खन फिर में उत्थें फिर में घर आपूं बनाईयां कि नेंई बनाई बनाईयै बंदा प्रफैक्ट होंदा जेह्ड़ी पैह्लैं बनाई जानी शैल नेंई बनैं ते जिसलै दूई बनाए ओह् होर होर शैल बनैं ते एह् पेंटिंग जेह्ड़ी ऐ में बनांदी रौह्नी होंनी जिसलै में घर होंआं में पेंटिंग जिसलै बी कोई कम्म नेंई होऐ बेल्ली होआं कम्म नेंईं ऐ करनें आह्ला ते में पेंटिंग बनानी ओह् कदैं ब्रश पेंटिंग बनाई लैओ कदैं नाईफ पेंटिंग बनाई लैओ फिर आयल पेंटिंग आयल पेंटिंग मेरी सबतो पसंद ऐ आयल पेटिंग ते आयल पेंटिंग जिसलै बनानी होऐ ते ब्रश चाही दा इस आस्तै ते जेह्ड़े के होंदे ही हेंदे नै लेकिन जिसलै बी तुस दिक्खो तुसें ब्रश पेंटिग जिसलै करनी ब्रश बाद च साफ बी करनें ऐ फिह् ओह् खराब होई जंदे स्टील होंदे नै ते अपनी जिसलै पेंटिंग करनी ओह् बर्श बी साफ करनें असें